हाँ लड़की कऽ शादी हइ गहना चाही हाँ पढ़ने जा हइ

सिकरी हइ झुमका हइ टीका होएतै नथ होएतै इहए सभ हार ओर डेढ़ो सिकरी लेबै

पचहत्तर हाँ

नहि कहिए ने जनरलेसँ पचास नीक हइ तब दियै तब जहन झुमका लेबै आर एगो लेबै एक भरि लेबै आर की एक भरि कऽ झुमका पचास

हम ठीक हइ तब दियै तऽ

कहथिन से पचास हजार अथी कतेक हो गेल लेना हए हार लेना हए हार हार नहि दू भरिके ठीक हइ तब दो दोकान पर आबै हइ तऽ बात करबै